مہاراشٹر ميں كئى مشہور بازار اور شاپنگ ڈسٹركس ہيں جہاں سياحوں كو جانا چاہئے جيسے مہاراشٹر ميں ہر تقريباً مختلف شہروں ميں اسٹيٹ ماركيٹس موجود ہيں جہاں آپ مقامى كپڑوں مصنوعات اور ہندوستانى كرافٹ خريد سكتے ہيں مہاراشٹر كے شہروں ميں مختلف مالز مقامى اسٹورز بھى دستياب ہيں جو مختلف برانڈز كے پروڈكٹس كو شامل كرتے ہيں ممبئى كے شہر ميں واقع گروويلز مال سياحوں كے ليے دلچسپ خريدارى كا مقام ہے اسى طرح لوكھنڈ والا كمپليكس جو ممبئى ميں واقع ہے اس ميں آپ كو مختلف برانڈز كى اشيا مل جائيں گى نيكسيس سى ووڈز ناكہ ممبئى كے قريب واقع ہے جو سياحوں كے ليے مختلف ماركيٹس اور برانڈز كى تشكيل ليتا ہے